आमचो भारत देश इतलो व्हडलो आसा की प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळे पदार्थ फामाद आसात प्रत्येक राज्याचो आपलो एक खास डीश आसा हांगा वेजूय मेळटा नॉन वेजूय मेळटा स्वीट्सूय मेळटा स्वीट्सांत ट्रेडिशनलूय आसा आनी वॅस्टर्नूय आसा ट्रेडिशनल म्हणल्यार खीर हालवा जलेबी पातोळ्यो रबडी श्रीखंड हें आमचें आसात पूण आतां सद्याक वॅस्टर्न स्वीट्स म्हणटल्यार केक पेस्ट्री सेराडुरा हें सद्याक खूब फामाद चल्ला आनी चायनीज फूड म्हटल्यार खूब आतां फॅशन चल्ला म्हणजे नुडल्स नुडल्सांत आतां वेज हक्का नुडल्स शेजवान नुडल्स नॉन वेज नुडल्स एग चिकन मागीर मनचुरियन हें आतां खूब फामाद चल्लां आनी फॉरेन डिशीज म्हणल्यार आतां आमी फॉरेन डिशीज आपल्या तरेन करतात आनी तांकां वेगळो तडका दितात म्हणटल्यार आतां सुशी सुशी एक फॉरेन डीश पूण आतां आमी ती आमच्या प्रकारान करून एक वेगळ्या प्रकारान तयार करतात इवन पास्ता पास्ता सुद्दा आमी आमच्या प्रकारे करता आनी इंडोनेशियन फूड करता मागीर फास्ट फूड फास्ट फुडांत आतां पिज्जा बगर हें सगळें आतां खूब फामाद चल्लां आतां मसालो म्हणटल्यार गरम मसाला तिकट पूड हें आतां सगळें रेडीमेड मेळटा तांचे खूब ब्रँड्स आसात म्हणटल्यार एवरेस्ट सुहाना बादशाह अशे खूब ब्रँड्स आसात सो आमी तें रेडीमेड मेळटात कित्याक लोकां आतां करपाक पळयनात ब्रँड रेडीमेड येता तें घेतल्यार बरें पडटा पूण ह्या सगळ्या मसाळ्यांत म्हजो फेवरेट म्हणल्यार मॅगी मसाला म्हाका खूब आवडटा